السلام علیکم بھائی میں ابھی ٹرین اسٹیسن کے لیے نکلنے والا ہوں لیکن مجھے یہ کنفرم کرنا کہ میری ٹرین وقت پر ہے یا نہیں اصل میں مجھے صحیح طریقے سے نہیں پتہ کہ ٹرین کی لائیب اسٹیٹس کیسے چیک کرتے ہیں میری ٹرین کا نام ہے سوپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین نمبر ایک دو تین چار پانچ اور یہ شام ساڑھے پانچ بجے یہاں سے روانہ ہونی ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز ایک بار چیک کر لو کہ یہ ٹرین آن ٹائم ہے یا لیٹ آپ ین ٹی ای ایس ایپ یا آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہو بس ٹرین نمبر ڈال کر لائیو اسٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے پلیج جلدی بتا دینا تاکہ اگر کوئی تاخیر ہو تو میں گھر سے دیر سے نکلوں ورنہ جلدی نکلوں گا شکریہ اللہ حافظ